पंद्रह अगस्त उन्नीस सए सैंतालिस छब्बीस जनवरी उन्नीस सए पैंतालीस दू अक्टूबर दू हजार पच्चीस चारि दिसम्बर दू हजार पाँच छ मार्च उन्नीस सए पचपन